ہاں ہلو منصور ڈرائیور صاحب جی وعلیکم السلام بھلے ہم جو آپ کے یہاں سے گاڑی بک کیے تھے تو پھر ہم آج منع کر دیے ہیں تو اس کا روپیہ ہم کو ریٹن کروا دیتے نہیں نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بولے تو چوبیس گھنٹے میں روپیہ ریٹن ہو جائے گا ابھی تین دن ہو چکے ہیں آپ روپیہ ریٹن نہیں ہوا ایسا کیوں نہیں نہیں نہیں نہیں ہم کو روپیہ چاہیے نا آپ چوبیس گھنٹہ کا ٹائم دیے تھے تو چوبیس گھنٹہ میں میرا روپیہ کیوں ریٹن نہیں ہوا ہونا چاہیے آپ جس سے کوئی وعدہ کر لیں کہ ہم چوبیس گھنٹہ میں روپیہ لوٹا رہے تو روپیہ لوٹانا نا چاہیے آپ کو تین دن لگا دیے اور پھر آپ تین دن کا مہلت مانگ رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا نا ہم کو اس سے مسئلہ نہیں نا ہے آپ جہاں بھی ہو آپ ابھی ڈرائیوری کر رہے ہیں تو میرا روپیہ لوٹا دیتے آپ ہم پھون کیے اتنے دن میں کبھی آج کیے ہیں کہ میرا روپیہ واپس کیجیے جی جی ہاں نہیں نہیں نہیں نہیں کل دیکھیے کل میرا روپیہ اکاؤنٹ میں واپس ہو جانا چاہیے نہیں تو کل ہم جی جی ٹھیک کل کروا دیجیے انشاء اللہ ٹھیک ہے